हैलो हाँ नमस्ते क्या क्या लेना है कितना कित कितना कितना पंद्रह सौ रु पाँच सौ पंद्रह सौ रुपया कुंटल आलू है टमाटर सौ रुपया किलो है प्याज़ सौ रुपया किलो है और सब अरे दो चार रुपया कम हो जाएगा लेकिन अभी ज़्यादा थोड़ी ना हम भी तो खरीदकर लाते हैं कैसे हम दे पाएँगे तो ले लीजिए अपना यह ले लीजिए एक कुंटल दो कुंटल आलू ले लीजिए पचास किलो टमाटर ले लीजिए प्याज़ ले लीजिए

सौ पचास कम कर के ले लीजिए अब हम कितना कम कर पाएँगे हाँ मेरा ही घाटा हो जाएगा शिमला मिर्चा है टमाटर है मटर है आलू है बोड़ा है गाजर है पत्ता गोभी है गोभी है सब सब्ज़ी मेरे पास सब सब्ज़ी रखी हुई है

ठीक है ठीक है ठीक है

जो भी हो सकेगा वहीं दे दीजिए कोई वैसे मैं ए ऑनलाइन तो मत ही दीजिए क्योंकि के केसे रहेगा तो फ़िर सब्ज़ी उबजी ले आएँगे अपना ले जाएँगे खरीदे और देंगे अब कहाँ जाएँगे ऑनलाइन ऑनलाइन के चक्कर में नहीं पड़ेंगे हमको पैसे ही दे दीजिएगा और सब आपका सामान तैयार है आलू है मटर है गोभी है जो जो आप यह आप कह रहीं हैं सब सामान रखवा दिए हैं आप अपना ट्रक बुलवाइए और उस पर सामान लादिए और ले जाइए

ठीक है बस ज़्यादा कम मत करिएगा क्योंकि हम को घाटा होगा और हम भी अपना कैसे बिज़नेस चलाएँगे अगर ज़्यादा कम हो सौ पचास कम कर लीजिएगा ठीक है चलिए ठीक है चलिए ठीक है ठीक ठीक ठीक है ठीक है ओके ऐसे नहीं मेरा माल एकदम फ्रेस है कोई दिक्कत नहीं है सब लोग आते हैं ले जाते हैं माल में आज तक कोई कोई कोई दिक्कत ही नहीं आया हम बहुत से पचास साल से बेच रहे हैं सब्ज़ी आज से नहीं ठीक है और कोई दिक्कत नहीं है मेरे माल में आप आइए और ले जाइए और बराबर हो सबको बोलिए और आकर ले जाएँ ठीक है ठीक ठीक है ठीक है ओके बाय नमस्ते